नोङो मबाइल दखानि बुंदों दा ओमफ्राय माने आङो मबाइल लायनो नागिरदोंमोन नोंनाव मा मा रोखोमनि मबाइल मोनो

अ ओमफ्राय बेसेनफ्रा बेसे बेसे ओमफ्राय बिनि मोनथाय सबसे खमा ए बा रोजा द' रोजायावनो ने ओमफ्राय ओरैनो बांसिनै सबसे मोजांसिना बेसेना बांसिना

अ बैयो मा मडेला मोजां मबाइला रियोलमिआ रियोलमि सि ट्रि ना औ ओमफ्राय दा नों इदिनो टेकन' अफ' इनटेक्स आइटेल एफोरबायदि गैया नामा दाम खमनिया गाज्रि जागोन लै बियो हें जालाबायग्रा होमब्ला दाम गोसानिया साबसिन आरो ने औ

बांसिनानो दायो नोंना मबाइला माने फाननायाव अबे बांसिननै फाननाय जादों

अ अ ओमफ्राय नोंथाङा जेनेबा फाइनान्स इ एम आइ फोर होगोन ना होआ होयो ने ओमफ्राय डाउन ओमफ्राय डाउन पेमेन्टआ डाउन पेमेन्टआ बेसेबां मोनलाय दा रोगानाया इदिनो बिसांसो बैसोनिफ्राय मोनगोन दे होमब्लालाय नोंथां उनाव रायज्लायसै आं उनाव लायबाय थासै नोंनि मबाइलखौ दे